ہندوستان کے کھانے کی ثقافت میں مختلف منفرد پکوان اور خوراک شامل ہیں جو وہاں کی مقامی اور رینجل جنل تاریخ کا حصہ ہیں کچھ منفرد پکوان اور ان کے اہم اجزاء درج ذیل ہیں بریانی ہندوستان کی بہت مشہور خوراک ہے جو چاول کے ساتھ بنتی ہے اور مختلف بریانی استعمال ہوتا ہے یا چکن گوشت مناطق مناطق میں مخلتف طرح کی بنائی جاتی ہے اس میں گوشت گوشت اور اس میں مسالے آلو اور دہی شامل ہوتے ہیں